दिल्ली में मुख्य सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अलग तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि देश के दूसरे कोने से आने के बाद यहाँ पर जो लैंगिक असमानताएँ देखी जाती हैं वो बड़े शहर में आने के बाद उतनी टिपिकल नहीं रह पातीं वो थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है वो जॉब पर चली जाती हैं काम करते हैं और उसके साथ ही जब हम पारिवारिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ़ैमिली का एक जो कोंसेप्ट है वह एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि एक कम्पोज़िट फ़ैमिली में रहने के साथ जो गाँव में सबसे ज़्यादा दिखेगा जो एक छोटे शहर में ज़्यादा दिखता हैं वह बड़े शहर में आने के बाद कम हो जाता है तो एक फ़ैमिली का कोंसेप्ट हम देखते हैं शहरों में बड़े शहरों में मुख्य बात यह है कि दिल्ली जो की एक तरीके से केंद्र है तो इस मायने में दिल्ली बहुत अलग है और सामाजिक मानदंड यह है कि अगर हम बड़े शहर में एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो जाति का जो एक कोंसेप्ट है रिलिजन का जो एक कोंसेप्ट है जो काफ़ी रिजिड है हम क्षेत्रों में देखें मतलब राज्यों में अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश हो गया बिहार हो गया यहाँ पर जाति का जो फैक्टर है वह बहुत काम करता हैं तो इस वजह से देखें तो यहाँ पर जो सामाजिक मानदंड है वह इक्वलिटी की तरफ़ हम ज़्यादा देखते हैं और एक दूसरे के प्रति वो भेदभाव नहीं दिखता जो गाँव में और छोटे शहरों में दिखता है और अगर हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो यहाँ पर आने के बाद लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं चाहे ईद हो तो ईद के समय में हिंदू ईसाई पारसी या और दूसरे धर्मों के लोग भी उसे उसी रूप में मनाते हैं जब होली हुआ तो उसमें भी लोग शरीक होते हैं तो इस मामले में दिल्ली का जो सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड है और क्षेत्रों के मुकाबले और समुदायों के मुकाबले यहाँ बहुत व्यवस्थित रूप में है